हॅलो किर्ती जाणा तूं आयज मुगो हांव सांच्या वेळाचेर न्हांवपाक म्हणून गेलें उदकाचो नळ सोडला थंयच आसा उदकाच्यान इतको घाण वास येवंक लागलो गो आनी इतको घाण वास वासांच्यान आमी तें उदक न्हांवप हांव न्हावंक सुद्दां ना हांव मुगो म्हजे कोणागेर तरी वचून न्हावन येयलें आनी तें उदकान वास येता तो येता वासावयल्यान ती एक कोयराचे कण सुद्दा येवंक लागले मुगो आनी उदक इतकें खोदूळ आवय सामकें पोवंक नजो बाये आनी कितें सांगो तुका तें उदक मगो इतकें घाण आसलेले आनी ते बारीक बारीक कोयराचें कण ते उदकान आमी न्हावप गो हे कोण कितें करतात ते आमकां कांय खबर ना ताका लागून मगो हांव पीडब्ल्यूडी कडेन आयज मुगो तेंची तांकां जो आमचो प्रोब्लम आसा तेजो आमी तेजो हांव वचून आयज रिपोर्ट करता तांकां येवन आपयता आनी तांचेर तेजेर कितें ते उदकाचेर कितें ट्रिटमेंट आसा जावं तेंकां कशें किदें करतलें तें तेंकां हांव आयज फोन करून सांगतलें आनी तेंच्यांनी तो किदें आसा तें करून घेवचो